باہر ہوٹلوں اور ڈھابوں میں میں عمومی طور پر بریانی کھانا پسند کروں گا جوکہ حیدرآباد کی مشہور ڈش مانی جاتی ہے اور بیرون ممالک میں بھی اسے کافی طور پر پسند کیا جاتا ہے ہوٹلوں میں میں خصوصی طور پر بریانی اور حلیم کھانا پسند کرتا ہوں اور ڈھابوں پر جوکہ ہائی وے پر موجود ہوتے ہیں سفر کے دوران وہاں کی اسپیشل ڈشز میں کھانا پسند کرتا ہوں